मध्य प्रदेस में ऐसे काफ़ी स्थल और स्मारक हैं जैसे कि जबलपुर और जबलपुर में भेड़ाघाट जो कि जल प्रपात के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ भेड़ाघाट में भेड़ाघाट में संगमरमर के जो पत्थरें हैं काफ़ी प्रसिद्ध हैं और जैसे कि जो सांची स्तूप जो कि बौद्ध स्मारक स्मारक हैं और विश्व धरोहर स्थल भी है और ये रायसेन ज़िले में स्थित है इसमें वहाँ भारत के सब से पुराने पत्थर की संरचना में से एक माना जाता है और इसमें बौद्ध इसमें बुद्ध के अवशेश भी हैं ऐसा भी सुनने में आया है और जैसे उज्जैन उज्जैन में महाकालेश्वर महाकालेश्वर मंदिर है महाकालेश्वर मंदिर जो कि हिन्दुओं के लिए काफी प्रसिद्ध है और वो काफ़ी पवित्र शहरों में से एक है और अधिकतर मंदिर वहाँ जो है जो कि भगवान शिव को समर्पित है और ये ये शहर अपने पवित्र मंदिर और ज्योतिर्लिंग ज्योतिषी काफ़ी काफ़ी प्रसिद्ध है इस चीज़ के लिए और वह कुंभ के मेले के लिए भी माना जाता है मांडू जो कि मांडू जो कि एक बहादुर जो कि बहादुर शाह जो राजा थे उनके नाम से माना जाता है जहाँ के हिंडोला महल और जहाज़ महल इस जहाज़ महल शहर के मतलब कुछ प्रसिद्ध संरचनाऍं हैं वहाँ भी और वहाँ मालवा के मुस्लिम साम्राज्य की राजधानी भी थी वो और ये मध्य प्रदेश के धार ज़िले में स्थित है